ए हेल' हेल' ओइ खोनाबायना ओइ माबा नोंनि गायखेर लाखिनाया गायखेरानो बारा मोजां नङाहाय जायखिजाय गायखेरा फुदुंनायाव एसे लावलाव जादों आरो दै होनाय बायदि जादों अ नोंबो नोंबो मानि गुबुननिफायसो लायनाय जायो नालाय आंथ' जायखि जाया ओं ओं माब्रै मानि फनिरफोर मानि आङो गायखेरबो गैया मोसौ गैया नालाय साहा लोनो होननासो लाखिदोंमोन आरो गायखेरखौ दा आमफ्राय साहा जाहैला जाहैदो बेयो गावबाय नालाय साहा जानाय नंला जायखि जाया उनफोराव एसे मोजांखौ नागिरदो आरो नोङो गायखेरफोरखौ बै एसे दैफोर होदोंबो जानो हागौ नोंथ' मिथिला जाहैबाय नोंबो थांनानैसो लायदों होनलाय बेलेकआवसो नोंबो नंथायनिफ्रायसो लाबोनाय जायोना नोंहाबो दा जायखिया आङो गायखेर बया जानायखौ एसे दुखु मोन्दों आरो बायनायसो नालाय ओं ओं अ बिदिनो जाहैबाय औ इदिनो इदिन्थ' जाहैबाय जायखि जाया उनफोराव माबा नांसिगोन आरो

औ औ फैसा गारनाय नालाय बेखायनोथ' औ फैसाया ओरैनो खारोथ' आरो ओं ओं दे दे